मा मा होदों नोंलाय दखानावलाय औ दामा मा आच्चा चा

आंगुर गैया आंगुर आच्चा चा चा

ए आंनाबो बेनो दखानाव सेस जलफि आपेल आंगुर आंनाबो दखानाव बेनो जाया लै बेसा किनायानो जायाखै माथो ए

औ औ औ औ आच्चा चा चा आच्चा चा चा गैयालै आसोलै आसोल दाख्लै भुटानाव लायबाय दा दामानो गैया ओरैनो देरस' थाखा केजिनिसो फानहरदों आङो आच्चा आच्चा थैथ नोंथांना थिखैनो दंलै बिदिब्ला दखाना आंना बेसा किनायानो गैथारालै औ औ औ आच्चा चा चा चा जेबो गैथ'आ दासान्दि आं थाइजौसो लायनो नागिरदों गाबोन औ औ भुटानआवसो लायनांगोन दाख्लैथ' एसे खम मोनलै रेटआ दाख्लै खममोन दा बारायखोना माखोथाय सालानि थाइजौ नालाय दाख्लै थिनस'थाखा केजि लाबोदोंमोन आङो आच्चा आच्चा औ दे दे दे दे औ दे